हाँ खेत के लिए किसानी के लिए छोटे काश्तकारों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है इसलिए उनके पास उतनी आमदनी उतना ढंग नहीं है जितना उनको चाहिए खेती के साधन के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ होती हैं जुताई के लिए खाद के लिए पानी के लिए और उसकी देख रेख के लिए लेकिन उतने में वो कहाँ से क्या कर सकते है बड़े लोग है बड़े लोगों के पास अनेक साधन है और वो साधन से अपने प्रति से अच्छा करके या फ़ायदा उठा कर के अपना ओही से सारा काम कर लेते है लेकिन छोटे तबके के जो किसान हैं बेचारे वो मज़बूरी के कारण वो कुछ कर नहीं पाते हैं अगर नौकरी न करे तो उनकी खर्चा पूर्ति कहाँ से होए इ सब का क्या बड़ी बाते पहले लोगों के पास जमींदार होते उन लोगों के पास काफ़ी खेत होते थे छोटे काश्तकारों के पास खेत नहीं होते थे वहाँ वहाँ से वो अपने जीवन उपचार को कैसे कर सके और इसके लिए खेती करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ चाहें हर चीज़ का व्यवसाय चाहिए उनके लिए खर्च चाहिए उनके लिए पैसा चाहिए उसकी देख रेख करने के लिए चाहिए हर प्रकार के लिय उनको पैसे ही की ज़रूरत है तो वहाँ कहाँ से कर सकते है अगर वो नौकरी चाकरी का पेसा नहीं करेंगे धंधे का पैसा नहीं करेंगे तो कहाँ से कर पाएँगे खेती के लिए बहुत बड़ी इनकम होनी चाहिए इनकम से ही से उनकी खेती हो सकती है ये सब कारण हैं कारण है इसी के नाते छ छोटे तबके के किसान जो हैं वो किसानी के लिए परेशान हो जाते हैं और उनके लिए हर अनेक प्रकार की असुविधाएँ होती है और उनके लिए खाद के लिए चाहिए बीज के लिए चाहिए बोने के लिए चाहिए जुताई करने के चाहिए उसकी देख रेख करने के लिए उनको खर्च चाहिए बिना खर्च के ओ कैसे चलेगा बड़े लोग के तते जो लोग होए उनके पास उतनी इनकम है इनकम से उनके पास टेक्टर हैं उनके पास साधन है उनके पास प्रक्रिया है वह अपना सारा कार्यक्रम कर लेते हैं यही सब कारण है की छोटे प्रकार के किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ा उ है बड़ो लोगों के लिए हर सुविधाएँ उपलब्ध हैं